जी हाँ जैसे कि हम आपको बताना चाहते है कि हिंदी भाषा के कई कवि हुए हैं कई लेखक हुए हैं जिन में से हम ले लें कवि कालिदास तुलसीदास तो हम ने इनकी काफ़ी कविताएं पढ़ी हैं और ये हमारे सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं और इन्होंने कई दोहे और कविताएं भी लिखी हैं जैसे हम तुलसीदास जी की बात करें तो इन्होंने एक दोहा लिखा था करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सील पर परत निसान तो इनके दोहे में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक कठोर पत्थर पर एक मुलायम रस्सी बार बार बार बार आने जाने से उस कठोर पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं ठीक उसी प्रकार यदि हम हमारी ज़िन्दगी में किसी मक़सद को ले कर उसको पाने को या किसी मंज़िल के लिए निरंतर अभ्यास करें या निरंतर प्रयास करें तो हम निश्चित ही उस मंज़िल को पा लेते हैं और कवि तुलसीदास जी बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ थे मतलब वह मुर्ख माने जाते थे उस समय में परंतु जब उन्होंने निरंतर अभ्यास किया तो इतना उन में इतना जैसे ज्ञान आ गया कि उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिख दिया और उनके विचार इतने उत्तम हो गए कि मतलब लोगों के लिए वो ज्ञान के मतलब पात्र बन गए हैं तो मेहनत करने से तो सब कुछ हो जाता है इस प्रकार हम बताना चाहते हैं कि तुलसीदास जी की काफ़ी रचनाएं हमें बहुत पसंद है और जैसे एक इनकी शकुन्तला ले लो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सी रचनाएं दी हैं इनकी जो कविताएं है इनको पढ़ना भी हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हमें ख़ाली समय मिलता है तब हम तुलसीदास जी की रचनाएं पढ़ते हैं इनकी कविताएं सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है इनकी कविताएं सुनना रचनाएं पढ़ना और ये हमारे मनपसंद लेखक भी हैं